हैलो अहाँके आम कैसे छलियै मालदह बम्बइ के बजियौ न बड महग कहै छियै बड महग कहै छियै अहाँ देखियै हमहू व्यापारी छियै व्यापारी छियै हमहू सब बेचै छलियै बहुत बड महँगा अहाँ कहै छलियै कम करियै एतेक एतेक कम एतना एतना करबै तऽ कइसे होत कम करी आओरो आरो बा आरो कम कर दियै बम्बइ दियै कलकतिया दियै ई अथि दियै मालदह दियै की सबके दियै तीन प्रकार चारि प्रकार के आम देबै पचास पचास किलो क देबै आधा आधा क्वींटल के व्यापारी के दाम मे दियै ठीक छलियै तऽ लगाए कऽ हमरा पहुँचा पहुँचा दियै घर मालदह बोलियै बजलीहऽ कलकत्ता बजलीहऽ हँ पचास किलो तक के दियै कर दियै

कर दियै व्यापारी दाम अच्छा से लगाए दियै ठीक छलै हँ हँ दे जैयै घरे दे जैयै पैसा मिल जायत पैसा मिल जायत जेतना बजल छलियै ओतना दे जैयै हँ रख लेबै कर दियै हूँ ठीक छलै